बैंक जे धोखादड़ीअ जा केसिस हाणे वधी रहिया आहिन बैंक जे धोखादड़ीअ जी वजह सां बैंक जे इलाकन जो नालो ॾाढो खराब पियो थिए बैंक जे बैंकिंग खेत्र में बैंकिंग इलाइक़नि में माण्हुन जो विश्वास काफ़ी हद तक जाम हद तक घटि थी वियो आहे विश्वास तुटी पियो आहे बैंकिंग जे धोखादड़ीअ जे उधारण जी वजह सां माण्हू ॾाढी असुरक्षा था महसूस कनि हिननि जा नुक़्सान इहे आहिनि त माण्हुनि जो आत्मविश्वस में कमी थी वई आहे माण्हू पंहिंजा पैसा डिपॉज़िट करणु या फिनेंशल प्रॉडक्टस में निवेष करण लाइ हिचिकिचाइनि था ॿियो इहो आहे त हुननि जी जाच में भंग थी वई आहे जन्ता बैंकुनि में सक़्त नियमुनि लाइ मांग करे थी टियो इहो आहे त बैंकुनि जो बैंकुनि जी बि जेकी प्रतिष्ठा आहे उहा टुटी पई आहे बैंकुनि जो नालो ख़राब थी वियो आहे की बैंक वारा पंहिंजे बैंकुनि बैंकुनि जा इलाइक़ा ऐं बैंक वारा पंहिंजे सिक्यॉरिटी खे अॻियां वधाइनि सिक्यॉरिटी सिक्यॉरिटी ऐं हिननि सभीनि में अॻियां हिननि जे जाच रखनि ॿियो हिननि जो माण्हुनि जो विश्वास पको करण लाइ बैंकुनि खे छा सुरक्षा रखणी खपे बैंकुनि खे पंहिंजो सिक्यॉरिटी ऐं पंहिंजे एन सुरक्षा जो उपाए वधाइणो खपे ऐं उहा जेका बि डॉक्यूमेंट्स आहिनि हुननि खे कुझु छुपाइणो न खपे माण्हुनि खां ईअं करे उहे जल्दी सां सुधारु आणे सघनि था ऐं बैंकुनि में वापसि माण्हुनि जो विश्वास अची सघे थो